तुस जेहड़ा अपने बारे च अपने कल्चर दे बारे च थोह्ड़ा अपने ग्रां दे बारे च ओह्दी केह् खूबसूरती ऐ ओह्दे बारे च सनाएओ

ते साढ़ा अस और और उसी और बी मनांदे और बडे़ त्यार मनान्ने होन्ने जियां कि लोह्ड़ी होई फिरी शिबरात्री होई गेई ते और शिबरात्री बगैरा ते फिरी भुग्गे दा बर्त लोह्ड़ी ते इनें गी मनाने न ते मेरे ग्रां दी एह खूबसूरती ऐ इत्थै नरसिंह भगबान दा मंदर ऐ बडे़ लोक औंदे न मत्था टेकने गी कन्नै कन्ने मत्था टेकने गी आंदे न और इत्थे बाबा बलोर बी हैन जित्थे एह मंदर ऐ मंदर बडा शैल ऐ लोक इत्थे बडे औंदे न इसदे कारण बडे मेरी ग्रां दी बड़ी खूबसूरती ऐ ते फिर साढ़े बी साडा जेहड़ा खाना पीना ऐ ओह् साग ढोडा ऐ ते लोक जेहड़ा साढ़ा पहनाबा औह् कुर्ता पचामा ऐ अस कुर्ते पजामा ज्यादा पाने न ते लोक लोक बड्डे कुर्ते पचामे पादें न जैहदे कन्नै साढ़े मेरे साढ़े सनातन कल्चर बड़ा बड्डा ओह् होंदा बड़ा बड्डा म्हत्तब थ्होआ जैहदे कारण लोक जिसी बड़ा अजंमादे न इस कारण लोक बोलदे न एह कुर्ता पजामां जेहड़ा बडा शैल होंदा ऐ जेहड़ा ऐ अट्रैक्टिव लगदा ऐ ते साढ़ा अस साग ढोडा ज्यादा पंसद करने आं ते कड़म पता ते फिरी एह् बड़ा पंसद करदे न